इक बारी दी गल्ल ऐ अस पैंट लैन गे पैंट पैह्लै बारी ते बड़ी ठीक ठाक सानू थ्होई गेई पैंट घर आया पैह्लें में कल्ला गेदा हा घर आया ते दोस्त आखा दा भाई नेईं पैंट कोई खास नेईं ऐ मेरा थोह्ड़ा मन जेहा बैठी गेआ ठीक ऐ महां दुई बारी चलने आं लैन दुई बारी अस गे ते दोस्त मेरा बी कन्नै गेआ ते उन्नै पसंद कीती अहें एह् पैंट बड़ी ठीक ऐ अस आइयै घरै लेइयै घरै आई गे ते घर आए ओह् सिर्फ इक्को दिन पाई धोत्ती धात्ती ओह्दा रंग गै निकली गेआ इन्नी मतलब कि गंदी क्वालटी ही ओह्दी केह् सनां हून तुनेंगी में